हलो हा एम सी डी दस्ते सां ॻाल्हायो था जय झूलेलाल साईं भई मां मैंगिरिकलेस सोसाईटी तां ॻाल्हायां थो जाते मां रहंदो आहियां त हे ॾाढी तेज हवा आई आहे हा हवा सां छा आहे के सारी घिटी अंदरि पूरा पूरे मोहले जे अंदरि जेका जेतिरियूं बि घिटियूं आहिनि सॼा डस्टबिन वगै़रह जेका रखियल हुया हूअ कूड़ा वूड़ा सभु किरी विया आहिनि हुनखे कीअं थींदसि मां सोचियो की पहिरियों मां तव्हांखे कम्पलेंट कयां ॿी हीअं सोसाईटी में ईंदा त आहिनि करण वास्ते लेकिन अॼु त कोई आयो बि कोन्हे सॼियूं घिटियूं गंदी पियूं आहिनि त मुंहिंजो महिरबानी करे तव्हां हे मुंहिंजी कम्पलेंट लिखो के मैंद्री किले जे अंदरि तव्हां पहिंजी गाॾी मोकिलियो ऐं चारि पंज जेका वर्कर थींदा आहिनि जेका सफाई वारा थींदा आहिनि हो अचनि हा छा न मां तव्हांखे कंम्पलेंट नथो करां मतिलब बाक़ी हे त ॾिसो तव्हांखे ड्यूटी आहे अच्छा ठीकु आहे न तव्हांखे पहिरीं कहें फोन कयो आहे न कयो आहे त कोई अगरि ॿीहर सोसाईटी तरफूं बि तव्हांखे फोन अची वेंदो अच्छा ठीकु आहे अच्चा गाॾी ॿी किथे वियल आहे लेकिन भाऊ हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधो असां कीअं ॿाहिरि घर निकिरींदासीं केॾी बदबू थी हले हिते तेज हवा आई आहे सॼियूं घिटियूं गंदियूं पियूं आहिनि अच्छा वरी तव्हांखे उनखे फोन त कयो पंहिंजी गाॾी वारे खे अच्छा वर्कर बि आहिनि उन अंदरि हा ठीकु आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे अच्छा अधि कलाके में अची वेंदा अच्छा छो की दिल्लीअ में ॾाढी हो मतिलब हो ॾाढी हवा हले पई इन कतर जॻह जॻह पंहिंजा पेड़ बि किरी पिया आहिनि अच्छा ठीकु आहे न ठीकु आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे भई ॾिसो कराइणो तव्हांखे ई आहे न असांखे थोरी न कराइणो आहे असां त भई टैक्स वैक्स भरींदा आहियूं उनजे विच में ईन्दो आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे अच्छा तव्हां चयो अथव गाॾी अगरि को अचे पेसा घुरे त पेसा न ॾींजो न न असां छो पेसा ॾींदासीं भाउ हे त तव्हांजी एम सी डी जो कमु आहे हा ठीकु आहे अॼु अॼु सुबुह जो घिटी में माइयूं ईन्दियूं आहिनि सफा करण उहे बि न आहियूं आहिनि जे उन्हनि जी बि कम्पलेंट लिखो अगर हो अची वञनि हां त घट में घटि असांजी घिटियूं बि सफा वञे हां कूड़ा हिकु साईड थी वञे हां जीअं तव्हांखे कोई दिक़तु न थिए हां खणण में अच्छा अच्छा आंधी अचनि खां हो बि वर वर्कर कम ते न आया आहिनि हा हो सुबुह जो पंजे वॻे हिकदमि आंधी अची वई न कलाकु ॾेढ कलाक हलंदी रही आंधी अच्छा त सभु ड्यूटीअ ते लेट ई आहिनि अॼु हा कोई ॻाल्हि कोन्हे कोई ॻाल्हि कोन्हे हा वैसे मां सोसाईटीअ जो मेम्बर ई आहियां मां पंहिंजे सोसाईटीअ में फोन थो कयां की तव्हांखे ॿीहर कंपलेंट करण ई जरूरत कोन्हे हा ॾिसो भाऊ अगरि अधु कलाकु में गाॾी न ईन्दी त वरी सुबुह जो एक्शन त खणिणो पवन्दो वरी तव्हांखे कंपलेंट करिणी पवन्दी भई हर कोई पंहिंजे कम धंधे ते वेंदो कीअं वेंदो घिटियूं गंदी पई आहिनि सॼी जॻा पत्ता पता किरयल पिया आहिनि छो की हवा बि अची वई आहे न थोरो नुकसानु त थियो आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे हा ठीकु आहे कोई ॻाल्हि कोन्हे ठीकु आहे साईं असां इंतिज़ार कियूं था तव्हांजो ओके थैंक यू